उणिवीह जनवरी ॿ हज़ार अरिड़हं एकटीह जुलाई उणिवीह सौ पंजानवे चोॾहं जनवरी उणिवीह सौ एकानवे ॿ अक्टूबर उणिवीह सौ चोरानवे पंद्रहं अगस्त उणिवीह सौ पंजहठि